हून मिकी अपने प्राडक्ट दी पाज्टिविटी दे बारे च जियां में दस्सां ते मेरा प्रोडेक्ट ऐ परफ्यूम मीं परफ्यूम शैल लगदे न परफ्यूम कोई बी कम्पनी दा होवे मी अलग अलग परफ्यूम चेक कीते न अलग अलग परफ्यूम सुटियै स्प्रे करियै चेक कीते न बट मिकी डैनबर ते फाग बड़े स्हेई लगदे न इक बारी मीं तुनें केह् गल्ल सनां मीं अपनी क्लास च जंदा हा ठीक ऐ अपनी क्लास च पैह्लें ते इ'यां मतलब मिगी सैंट सूंट दा कोई चाऽ हैनी हा ते इ'यां बदबू जेही आंदी ही कपड़े च बगैर परफ्यूम दे फिर में डैनवर दा परफ्यूम लेआ ओह् में छड़कियै जेल्लै जंदा हा क्लास अपनी च ते थोह्ड़ा इमर्सिव लुक इमर्सिव लुक दे थोह्ड़ा जेहा इम्प्रशैन बनदा हा टीचरें उप्पर बी बच्चें उप्पर बी ऐं ते थोह्ड़ा तुने पता ते है हून स्हेई लगदा ऐ एह् चीजां ठीक बगैर हून अज्जकल सारियां चीजां इ'यै फ्रेश होन फ्रगनेस आहलियां चीजां बंदे गी फ्रगनेस आए ते सारे अटरेक्ट होंदे न बंदे अ'ल्ल ते मीं हून इत्र इत्र दा बी बड़ा ट्रैंड चले दा इत्र बी मी हून मंगवाए है पंदरा सौ दे छे इत्र आए हे अलग अलग फ्रगनेस दे इक लोटस हा ते इक रोज दी च हा ते इक डैनवर टाइप च हा थोह्ड़ा फाग च इक ते इक पता नेईं इंगेज पता नेईं केह्ड़ा हा बड़े लवली ऐ बड़ा प्यारे है न ते सैंट ईं निं सैंट नेईं एह् रूम फ्रैशनर बी बड़े तगड़े होंदे न पता ऐ रूम फ्रैशनर बी बड़े अपने रूम च दिक्खो रूम च बदबू होई जंदी ते दिक्खो सैंट दा केह् इस्तमाल ऐ में तुसेंगी सनावां जियां साढ़ा रूम ऐ रूम च कोई बदबू होई जानी ठीक ऐ ते बदबू होई जानी केह् करचै ते रूम च असें सुट्टी ओड़ना ओह् लाई ओड़ना रूम फ्रैशनर ठीक ऐ साढ़े ओह् छोटा जेहा आंदा ऐ पजांह् सट्ठ दा ओह् लाई ओड़ना ते ओह्दे कन्नै रूम पूरा खुशबूदार रौहना है ना ते इ'यां गै एह् सैंट बी इक सानूं मतलब साढ़े च फ्रेगनस प्रोवाइड करदा सानूं ते इत्र जेह्ड़ा होंदा निं इत्र इक बारी कपड़े उप्पर सुटी ओड़ो ते ओह् बड़ी मुश्कलें उतरदा मतलब बड़ा स्हेई होंदा ऐ ओह्दा यूज करना बाकेआ यार स्हेई लगदा ठीक ऐ एह् नेईं ऐ कि हून बंदा दिक्खो इत्र ते सैंट सुंट जहडे बी होंदे परफ्यूम बगैरा फ्रगनेस तांई सिर्फ ऐ बंदा दिक्खो इत्र ते सैंट सुंट जह्ड़े बी होंदे परफ्यूम बगैरा फ्रैगनेस ताहीं सिर्फ ऐ ओह् बी जेल्लै ओहदे बी बदबू ओह्दे बी फ्रैगनस अलग होंदे न ओह्दे परफ्यूम ओह् मिगी लेदा परफ्यूम ओह्दे ताहीं ते ओह् में छिड़का दा रेहा ओह्दे उप्पर ठीक ऐ ते चंगा लगदा फिर बदबू नेईं ही आंदी कुतै कोला बी फ्रगनेस आंदी ही अपने रूम च मी हर इक रूम च फ्रगनेस ओह् फिर स्प्रे रक्खी दी हर इक रूम च सुट्टना होन्ना में ओह्दे कन्नै खुशबू होई जंदी हर इक रूम च मीं अपने बूटें बाटे च बदबू होई जंदी जेल्लै उं'दे बिच्च बी स्प्रे मारदा रौहन्ना होन्नां ते जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै खुशबू रौंह्दी ऐ ठीक ऐ ते में बड़ा चंगा लगदा स्हेई लगदा ऐ ठीक ऐ इक खुशबू आह्ली चीजां मिगी शैल लगदियां न ते मीं स्कूल जंदा हा ते एह् नेईं ऐ कि मीं सिर्फ इ'यां गै में पैह्लें स्कूल जंदा हा ते स्कूल मीं केह् करदा इक रूमाल होंदा हा रूमाल च सैंट लाई ओड़ना ते फिर बार बार हर इक पीरयड दे बाद ओह्दी फ्रगनेस लैंदे रौहन्ना में अपनी बुकें गी बी सैंट लाए दा होंदा हा टीचर जेल्लै कापियां चैक करदियां हियां आखदियां वाऊ यार केह् फ्रगनेस आ रही ऐ मीं बड़ी बारी टीचरें इक बारी केह होएआ में अपने स्कूल गेदा हा ते में सैंट मीं चाऽ ऐ में सैंट कोल गै रक्खना होन्ना ठीक ऐ इत्र लेइयै गेदा हा मीं कोई बाह्रमी पढ़दा हा इत्र लेइयै गेदा हा ते क्लास च बैठे दे में इत्र लाई बैठा यकदम ते टीचरें गी फ्रगनेस लगी पेई आन टीचर आए मेरे कोल चैकिंग कीती उ'नें उत्थें मेरा इत्र फकड़ोई गेआ ओह् हा कोई सत्त सौ अट्ठ सौ दा इत्र हा ओह् फड़ी लेआ टीचरें मीं बड़ी उं'दे अग्गे बिनती कीती महां देई ओड़ो बापस पर उ'नें नेईं दित्ता केह् करना फिर बंदा कुछ आक्खी थोह्ड़ी सकदा ऐ सैंट मिगी पैह्लें मिगी चाऽ मिगी चाऽ है नी हा पैह्लें घरा आह्ले गी चाऽ ही पैह्लें सैंट सुट्टने दा डैडी गी चाऽ ही डैडी आर्मी च नौकरी करदे हे जेल्लै बी आंदे है इक सैंट बगैरा कुछ बी लेई आंदे हे ते में है निं हा लांदा में स्कूल इ'यां गै चली जंदा रेहा फिर इक बारी छिड़कियै गेआ ते थोह्ड़ा इ'यां इम्प्रेशन पेआ टीचरें उप्पर थोह्ड़ी इ'यां मतलब अच्छी फ्रेगनस आई मुड़े मीं सारे पुच्छा दे बाबा बाकेआ यार एह् केह्ड़ा फ्रगेनेस बड़ी अच्छी ऐ हाईऐस्ट क्वालिटी दी ऐ कु'त्थू लेआंदा कि'यां बड़ी स्हेई फ्रगनेस आरदी तेरे कोला ओह्दे बाद में परफ्यूम परफ्यूम बगैरा एह् रक्खनी आं हून में मतलब लगजरी प्रोडक्ट लैन्ना इं'दे एह् नेईं ऐ अस समान लेई लैचे मतलब इत्र बगैरा जेह्ड़े लगजरी होंदे न ओह् यूज करदा में जिंदी फ्रैग्नस इत्र होंदा न इत्र इक बारी कपड़े च कपड़े उप्पर सैंटे सुट्टी ओड़ो न लोक अज्जकल ते पा पा पागल बेबकूफ लोक ऐ कपड़े उप्पर सैंट छिडके दे बाडी उप्पर सुट्टना होंदा बाडी उप्पर स्हेई फ्रैगनस रौंह्दी में कपड़े उप्पर सुटदा कपड़े धोई धोई बस होई जंदी पर इत्र दी जेह्ड़ी बिच्चा फ्रैगनस है नी जंदी इत्र कैंट होंदा ऐ इत्र लाना चाहिदा ते ओह् इत्र नेईं लाना जेह्ड़ा गुज्जर बगैरा लांदे न ओह्दी मुश्क नेईं जंदी ओह् मुश्क आह्ले होंदे न सानूं थोह्ड़ी सूट करदे न ओह् गुज्जर फिर रौंह्दे ओह् इक इत्र होंदा गुज्जरें आह्ला उं'दे अग्गें मच्छर बी नेईं बैठदा उं'दे कोल ओह् गुजर अपने खुरलें च बी दिक्खेओ भला मुश्क रौंह्दी ऐ म्हेशां ओह्दे कपड़े च बी ओह् चीज रौंह्दी ऐ ते फिर हून केह् आक्खी सकदे हां अस भाई ओह् चलो अपना अपना सारे दा होंदा उ'नें बी ओह् शैल लगदे असें कैहली माड़ा आक्खना गुज्जर बी चंगे होंदे बचारे ओह् बी अपनी त्वचा ताहीं बड़ा कम्म करदे ते मुड़े गी पैह्लें ते कुड़ियें गी बड़ा चाऽ होंदा हा अज्जकल कुड़ियें गी थोह्ड़ा घट्ट होई गेदा अज्जकल मुड़ें गी बड़ा चाऽ होई गेदा क्रीमां बगैरा लैने दा पाउडर बगैरा हैं ते मीं ते अपने फस्ट प्रोडक्ट दी पाजीटिविटी दस्सा ना आंऊ बड़ा मेरा फस्ट ऐक्सपिरीयंस ऐ जेह्ड़ा अपने प्रोडक्ट कन्नै जेह्ड़ा में आनलाइन मंगवाया हा इत्र ओह् ते बड़ा बड़ा काफी जादा स्हेई हा मिगी छे पैक ही बिच्च पंजी सौ दा पंदरा सौ दा शायद ते ओह् लेआ हा ते ओह्दे बाद किन्ने ओह् कीते पता बंडे दो चार ते छे नहा ते इक ते मीं अपने जीजे गी देई ओड़ेआ हा इक इक मेरा फ्रैंड लेई गेआ हा इक मेरी दीदी लेई गेई ही भैन लेई गेई ही भैनू गी बी चंगे लगदे हे ते ओह् बी लेई गेई ही मासी गी बी दित्ता हा ते हून मिगी इन्ने मुड़े आखदे मेरियां मासियां बी आखदियां कि आर्डर करदे हून मे सारें गी आर्डर करी दिन्ना होन्ना एह् चीजां ठीक ऐ स्हेई होंदा एह् चीजां फ्रैगनस फ्रैगनस आहलियां ठीक रौंहदिया अपने रूम च बी छड़ा इ'यां रौहनियां चाहदियां बूटें च बी जेल्लै मुश्क आंदी ते मिगी में ते बूटें उप्पर बी सुट्टी लैनी चाहिदी एह् चीजां शैल रौंह्दिया ठीक ऐ अपनी सेहत ताहीं केह् हर इक कम्मा ताहीं ठीक रौंह्दिया एह् चीज ठीक ऐ ते फ्रैगनस फ्रुगनेस ताहीं शैल होंदा ते जेल्लै मासी मासियें दे घर जन्ना ते अपने रिश्तेदारे दे घर जन्ना उल्लै बी फ्रैगनस फ्रैगनुस आह्ला सिस्टम करियै जन्ना मी जेल्लै इत्र मगवाया हा मेरा पैह्ला एक्सपीरियस बड़ा कैंट हा ठीक ऐ ते हून ते मेरे रिशतेदार काफी बड़े खुश होऐ ओह् इत्र कन्नै उं'दे फ्रैगनस चेक करदे है ते हून मिकी ओह् फोन करदे न कि यार मंगवाई दे हून में आनलाइन सारे गी मगंवाई दित्ते दे ना छे पैक हा बिच्च छे ते बिच्चा इक ते मासी दी कुड़ी लेई गेई भैनू मेरी भैनू गी चंगे लगे ओह् लेई गेई ते ठीक ऐ ते मेरा इक फ्रैंड बी ऐ हा घर माए भुक्खा भुक्खा थोह्ड़ा जेहा बोलना नेईं चाहिदा ते आया ते माए खोइयै लेई गेआ केह् करना फिर फ्रैंड यारी होंदी फिर केह् करना एह् जेह्ड़े फ्रैगनस फ्रुगनेस आह्ले सिस्टम होंदे एह् सिर्फ मुड़े ताहीं इंसान ताहीं नेईं ऐ एह् जानवरे ताहीं बी होंदे अलग गड्डियै च जेल्लै अस जन्ने हा गड्डियै च बी स्प्रे करदे हा असें एह् प्रोडक्ट ऐं मीं ते मेरे बूटे च बी केईं केईं बारी मुश्क आंदी ते में बूटें गी बी ओह् करना बूटें गी केह् मीं सिरे गी बी सुट्टदा सटदा रौह्न्ना ठीक ऐ सिद्धी गल्ल झूठ कैह्सी मारना इ'यां फ्रैगनस ताहीं ठीक ऐ